हॅलो आं नारायण शेट न्हय आं हां आगो म्हगे मगो लग्न आसलेले तेका लागोन मगो म्हाका ते भांगराचे किदें विचारपाक जाय आशिल्ले म्हाका तें काळें पिड्डूका एक मंगळसूत्र जाय आसलें गो आं तें पोवन कशें आसा इतलें म्हागर गो तेवूय बी सारकें तुजें लग्ना सिजन न्हय सामकें चड म्हारग जाले ना एक लाख म्हणल्यार तेंवूय बी सारके म्हाका एक जाय आसलें बायलेक लागून गो मंगळसूत्र एक जाय आसलें ते पिड्डूक्यो काळें पिड्डूक्यो आसल्यार चलता म्हाजे बजेट आसा देड लाखां भितर आं कळ्ळें कळ्ळें कळ्ळें कळ्ळें सद्याक जाय म्हाका बरें एक न्यू कितलो टायम लागतलो केन्ना अशें मेळपाक शकता म्हाका आतां एक बारा दीसां भितर जाय आनी आं हां आनी तेज्या वांगडा एक मगो चेन बी जाय आसलेली गळ्याची मिन्स हें गो चड लांब नाका म्हाका मोटवी अशी जाय लांब नाका हय न्यू पेर्टन मागीर दाखय दाखय तूं मागीर म्हाका म्हूण ताका डिस्कावंट बी काय ना तर हय पयलें बी घेतलो मगो हांवें पयलें म्हज्या भावाक व्हडल्या भावाक लग्नाक बी तुमच्या कडच्यानूच घेतलेले नारायण शेट म्हजो वळखिचो मगो नारायण शेट आमगे वळखी गो आं हां बरें आसा तर तुमचे कमी जायत जाल्यार

ना आनी काय सद्याक इतलें पूरो हय हय हय आं बरें